कोंकणी भाशेंत खूब म्हणी आसात खूब सुंदर सुंदर म्हणी आसात तांच्यातल्यो थोड्यो म्हणी हांव हांगा सांगपाक सोदतां तर पयलीं म्हण जावन आसा श्री गणेश करप म्हणजे कसलेय कामाची सुरवात करप बरी सुरवात करप म्हणजेच श्री गणेश करप दुसरी म्हण जावन आसा बाबाय ना पुडवेंय ना केन्ना केन्ना अशी परिस्थिती जाता आमकां कांयच मेळना हेंय ना आनी तेंय ना आमच्या हातांतलें सगळें वता तिसरी म्हण जावन आसा वेळार वेळ शिंमग्यार खेळ म्हणजेच प्रत्येक काम जें आसा तें त्या त्या वेळार आमी करपाक जाय उदारीच्या शिता परस कश्टाची पेज बरी केन्नाय दुसऱ्यां कडून मागून पोट भरच्या पेक्षा किंवा समाधान जावच्या पेक्षा स्वता कश्ट करून मेहनत करून काबाड कश्ट करून जें आमी जेवण जेवता किंवा जें कितें कश्ट करून पयशे कमयतात ताचेच समाधान मेळटा हांडेर मारला चेडो सोदता सगळो वाडो केन्ना केन्ना अशी परिस्थिती आसता आमच्या पुड्यांत ती वस्तू आसता हातांत आसता पण आमी ती सगळी कडेन सोदून भोंवून सोदत आसतात पूण पुड्यांत आसून ती आमकां एकएकदां लक्षांत येना हातचें सोडून पळत्या फाटल्यान धांवता म्हणजे पुड्यांतलें आमकां दिश्टी पडना पुडें गेलो तें ताच्या फाटसून आमी धांवता बस्तोरचे रेडे व्हरून पर्रा विक हाचो अर्थ केन्ना केन्ना आमच्याच ठिकाणी अशी वस्तू आसता तिची आमकां किम्मत नासता म्हापशाची पेट सर्वय चड म्हापशाची बाजार पेट ही सगळ्यात महत्वपूर्ण आहा ताचें खास वैशिश्ट्य आसा